हाँ आप डॉक्टर बोल रहे हैं मैम मैं शर्मा बोल रही हूँ मुझे न फ़ीवर हो गया है क्या बोलते मतलब सर दर्द दिया है और पैर हाथ दर्द दे रहे हैं कमर दर्द दे रही है और बार बार बुखार आ जा रहा है कड़वा कड़वा सा लग रहा है मूँह में

हाँ मैंने अभी परसो में मंचूरियन खाई थी और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीकर हाँ कोल्ड ड्रिंक भी पी थी मैंने कल पे का अभी हो रहा है

जी जी जी नहीं अभी तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है

जी

जी तो निचला बाज़ार में जी वह पानी एजेन्सी के पास है वही क्या

जी मैम टाइम क्या है

जी मैम मैम जी मतलब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है न

जी जी मैम ओके थैंकयू